राधे राधे जि'यां कि मिगी प्रश्न आया ऐ कि सानूं साइबर बुलिंग दे बारे च ते सोशल मीडिया ट्रोलिंग दे बारे च कि पता ऐ नेईं ते में थोहानू सनाना चाह्न्नीं कि अजकल्ल दे जमान्ने च अजकल्ल इक्कीसवीं सदी चला दी ते अजकल्ल दे जमान्ने च लोगें गी अपना सोशल मीडिया पर पोस्ट करदे रौह्ना बड़ा अच्छा चंगा लगदा ओह् सोचदे कि अस लोकें गी दस्सी सकनें कि अस केह् करा नें अस कि'यां करा'रनें ते अस अपनी निजि जिंदगी गी आनलाइन जेह्ड़ा पाई ओड़ने होन्नें जिस्सी कुछ लोग ते पसंद करी लैंदे कुछ हद्द तक्कर कुछ लोग जेह्के होंदे ओह् उस्सी ब्हौत पसंद करदे उं'दे बारे च चंगा चंगा लिखदे पर जि'यां सानूं पता ऐ जिस चीज दी होंदी उ'आं गै उस चीज दी बुराई बी होंदी ते जि'यां कुछ लोग साढ़ी निजि जिन्दगी सुनना पसंद करदे जां दिक्खना पसंद करदे उ'आं गै कुछ लोग ऐसे बी होंदे जि'नें गी साढ़ी जिंदगी दा मजाक डोआना बड़ा चंगा लगदा ते जि'यां अस कुछ पोस्ट करचै आनलाइन ते ओह् साढ़ी जिंदगी दे बारे च इ'यां पुट्ठा सिद्धा लिखना शुरू करदे जि'यां कोई कुसै ने अपनी फोटो पोस्ट कीती ऐ ते ओह्दे पर जि'यां कुछ लोकें दे ओह्दे पर बड़ा चंगा रिऐक्शन देना कि हां भाई तुस बड़े शैल लग्गा'रनें चंगी ज'गा घूमा'रनें तुस बड़ा अच्छा कुछ खा'रनें पर कुछ लोग ऐसे होंदे ओह् उं'दे बारे च कुछ पुट्ठा लेई लैंदे उ'नें गी कुछ पुट्ठा पुट्ठा लिखदे हून जि'यां कोई लोग बाडी शेमिंग बड़ी करदे अजकल्ल जि'यां कोई मुट्टा होऐ जां कोई पतला होऐ मता पतला होऐ जां कुछ मता मुट्टा होऐ ते ओह्दे बारे च बड़ा गल्त बोलदे जी ओह् कोई अपनी फोटो आनलाइन पाई ओड़ै ते कुछ लोग आखदे एह् दिक्खो मुट्टे लोकें गी आखदे एह् दिक्ख हाथी लग्गा दा गैंडा लग्गा दा जे कोई बड़ा पतला होऐ ते लोग उस्सी आखदे एह् दिक्खो एह् ते सुक्की दी डांग लग्गा दा इ'यां ओह्दे बारे च बड़ा गल्त बोल्ली ओड़दे जां फिर लोग कुछ केह् करदे जि'यां साढ़ा अकाउंट बगैरा हैक करी लैंदे हैक करियै केह् करदे ओह्दे बारे च गल्त गल्त लिखना लग्गी पौंदे हैक करियै कुसै होर गी कुसे होर गी फालो करियै जां कुसै होर गी रिक्वैस्टां करियै उं'दे बारे च कुछ गल्त गल्त लिखन लग्गी पौंदे जि'यां कि

ते कुछ लोग जेह्ड़े होंदे उ'नें गी इस गल्ला दे बारे च पता निं होंदा ओह् सोचदे कि सब लोग अजकल्ल चंगे होंदे ते ओह् कुसै दी बी कोई जिस्सी ओह् नेईं बी जानदे होन ओह्दियां बी रिक्वैस्टां असैप्ट करी लैंदे जां उ'नें गी बी फालो करी लैंदे ते ओह् जेह्ड़े जि'नें गी ओह् जानदे निं जे उ'नें गी ओह् रिक्वैस्टां उं'दियां असैप्ट करी लैन फिर ओह् उं'दे बारे च गल्त गल्त बोलन लग्गी पौंदे जां उं'दे कन्नै गल्त गल्लां करन लग्गी पौंदे उं'दे बारे च कुछ कुछ गल्त बोलन लग्गी पौंदे जि'यां उ'नें गी शैक्सुअली असाल्ट करन लग्गी पौंदे जां उं'दा फायदा चुक्कन लग्गी पौंदे जां उ'नें ई कुछ ब्लैकमेल बगैरा करन लग्गी पौंदे कि अस तुआढ़ी इ'यां इ'यां वीडियो अडिट करी ओड़गे ते आनलाइन पाई ओड़गे अजकल्ल बड़ा एह्दा इ'यां चला दा कि कुसै दा बी फेस जेह्ड़ा बूथा होंदा ओह् कुसै होर दे शरीरा कन्नै चमकाई ओड़दे ते उस्सी बाइरल करी ओड़दे ते जिस ब'जा कन्नै केह् होंदा कि लोकें गी ब्हौत कुछ दिक्खना पौंदा जेह्दे कन्नै उं'दे करियर पर बड़ा इफैक्ट पौंदा ओह्दे बारे च उं'दा करियर बी बड़ा गल्त गल्त रस्ते च चली जंदा फिर जि'यां कि अजकल्ल लोग जेह्ड़े न वियूस आस्तै बड़ा कुछ पुट्ठा सिद्धा पाई ओड़दे अपने इंस्टाग्राम बगैरा उप्पर ते जे उ'नें गी जे उ'नें गी जे साइवर ट्रोलिंग उप्परा बचना ऐ जां साइवर बुलिंग उप्परा दा बचना होऐ ते इ'यां उ'नें गी कुसै दी बी रिक्वैस्ट असैप्ट करनी चाहिदी जिस्सी ओह् जानदे निं होन म्हेशा अपना जे तुस कुसै होर दे फोन च अपनी आई डी लाने ते उस्सी उत्थुआं दा डलीट करी ओड़ो तां कि अगला बंदा तुहानू सोशली ब्लैकमेल निं करी सकै ते जे तुस कोई पब्लिक वाई फाई जूज करा'रने ओ जां पब्लिक वाई फाई बी होंदा अजकल्ल कि जि'यां अस कुतै होटल च जन्नें ते उं'दा वाई फाई बगैरा यूज करी लैन्नें ते अस जे अस उस्सी ओह्दा सब कुछ यूज करने दे बाद डोआई नेईं ना ओड़चै ते केह् होई जंदा अजकल्ल ओह् सारा सिस्टम उप्पर हैक होई जंदा ते उ'नें गी पता चली जंदा कि साढ़े फोना च केह् चला दा ते फिर ओह् साढ़े फोन गी कंट्रोल करी सकदे जेह्दे कन्नै साढ़ी बड़ी सारी जेह्ड़ी पर्सनल इंफर्मेशन ओह् लीक होई सकदी जि'यां कि साढ़े कुछ पर्सनल डाक्युमैंट होई गे बड़े जरूरी कागज होई गे जि'यां साढ़े कोई अपने खुद दे कोई जरूरी फोटो बगैरा कि ओह् सारे जेह्ड़े कि होंदे उं'दे कोल चली जंदे जेह्दी ब'जा कन्नै तुहानू हर किस बी तरीके कन्नै ब्लैकमेल करी सकदे ते इस चीजें ताईं बचने ताईं तुहानू अपना जेह्ड़ा आई डी मिलदा ओह्दा पासवर्ड थोह्ड़ा स्ट्रांग लाना चाहिदा

क्योंकि एह् आम ऐ लोकें गी पता होंदा ऐ कि ईजली तोआढ़ी आई डी हैक करी सकदे ते थोआढ़ी आई डी असैस्स करी सकदे ते तुसें केह् करना चाहिदा तुसें अपना पासबर्ड कुसै कन्नै शेयर नेईं करना चाहिदा ते जे तुहानू अपना पासबर्ड पता ऐ ते तुसें अपने कोल रक्खना चाहिदा कुसै गी अपना पासबर्ड बी निं देना चाहिदा कि हां जी एह् मेरा पासबर्ड ऐ ते इ'यां इ'यां गल्ल ऐ तुस लेई लैओ ते जे सानूं इ'नें सारी चीजें कोला बचना ऐ ते सानूं थोह्ड़े सेफ्टी परिकाशन लैने चाहिदे ठीक जि'यां कि में तुहानू दस्सी ई ओड़ेआ कि सानूं कुसै दी बी आई डी असैप्ट नेईं करनी चाहिदी जिस्सी अस जानदे निं होऐ तां कि कल्ल गी सानूं कोई मुसीबत दा सामना ना करना पवै